टेक्नोलाजी आने दी वजह् कन्नै साढ़ी मेरी लाईफ च काफी मतलब में काफी चेंज दिक्खी ऐ एह्दे च कोई एह् नी ऐ कि थोह्ड़ी जेही बड़ी चेंज दिक्खी हून जियां मेरा बचपन हा जेल्लै बचपन च हे अस अस अपनी मां गी दिखदे हे साढ़ी मां सारा कम्म अपने हत्थें कन्नै करना पैह्ले अज्ज कोला पैह्लें सारें लोकें दे पक्के मकान बी नेहे होंदे ते गोहे बी बजदे हे मतलब सारा कम्म हत्थें कन्नै हून कप्पड़े हे कट्ठे क ढेर करियै लेइयै जाना दूर जरूरी नेईं हा कि सारें दे घर नलके होंदे जां पानी होंदे हे मतलब कप्पड़े कुप्पड़े जेह्ड़े धोने आस्तै जाना गन्डा बनियै जाना डमनी कन्नै धोने ते हून एह् ऐ कि मशीनां आई गेदियां न मशीन च पाई ओड़ो तुस ते पानी बी आपूं लेई लैना उन्नै सर्फ बी आपूं लेई लैनी उन्नै धोई धाइयै सकाई सकुइयै ते बाह्र कड्डी उड़ने एह् बड़ी बड्डी चेंज ऐ इक रसोई आह्लै पास्सै चली जाओ तुस मसाले कुंडे डंडे कन्नै कुट्टने असें सिलबट्टें उप्पर कुंडे डंडे ते चलो होऐ सौ होऐ पैह्लें सिलबट्टे ई होंदे इ'यां सिलां होंदियां हियां पत्थरें दियां पत्थर होंदे हे ओह्दे उप्पर मरचां लून हर चीज मतलब उं'दे उप्पर ही पींह्दे हे करदे हे सब कुछ एह् बी इक मतलब हून अज्जकल चापर आई गेदे मिक्सियां आई गेदियां ग्राईंडर आई गेदे सब कुछ मतलब ओह् ऐ चला दा कोई ओह् नी ऐ टेक्नोलाजी ही ऐ न अस ते मतलब दिखदे दिखदे सब कुछ चेंज होई गेआ हर चीज चेंज होई गेई ते पैह्ले तुस दिक्खो ते पक्खे बी नेहे होंदे पक्खियां झोलदे हे ओह् बी ते पक्खा बी ते इक टेक्नोलाजी गै न आई दी सुच्च दबाया पक्खा चली पेआ अपने ठंडी ब्हाऽ आई गेई बेही गे अपने मतलब काफी चेंज मतलब एह् मशीनी मशीनी युग समझी लैओ जी तुस इसी अस इ'यां बी आक्खी सकने आं कि मशीन अज्जकल बटन दबाओ ते सब किश होई जाना हर चीज मतलब ओह्दे कन्नै होई जानी बटन दबाने कन्नै हून खेतीबाड़ी बी तुस दिक्खो ते ओह् बी मतलब मशीनें दा गै कम्म चलै ना नेईं ते पैह्ले बाडियां करनियां किन्ना किन्ना चिर होंदा हा लग्गी रौंह्दा अज्जकल आंदियां मशीनां कुतै कर करतैन आई जंदी ते कुदै किश ते कुदै ट्रैक्टर आई गेदे ते चलो जी फटाफट कटोई बी गेई दाने निकली गे भौ बनी गेआ सब किश होई गेआ लेकिन एह् मतलब मेरे दिखदे दिखदे गै असें सारें मतलब अज्ज बचपन कोला लेइयै अजें तगर अस इ'यै चीज दिक्खै दे आं ते हून ऐ ई टेक्नोलाजी दा मशीनी युग चलै दा इस बेल्लै काफी चेंज ऐ काफी नी बड़ी ज्यादा थोह्ड़ी नी बड़ी ज्यादा हर चीज मशीन ऐ हर चीज मशीन ऐ